एक लाख पन्नास हजार पाचशे वीस पंदरा लाख तीस हजार आठशे पंदरा अंयशीं हजार दोनशे सोळा सात हजार णवशे बेचाळीस एकाव्वन लाख णव्वद हजार सशे चाळीस